हाँ नमस्ते सर बताइए अच्छा कैसा रूम चाहिए वैसे आपको अकेले रहना है या फैमली के साथ रहना है फैमली के साथ रहना है तो सर कितने रूम चाहिए आपको दो रूम चाहिए और किचन बाथरूम किचन भी किचन बाथरूम तो रहेगा ही हाँ तो सर रूम तो आपको मिल जाएगा रूम है किचन है बाथरूम है दो रूम है और रूम में आपके लाइट है पानी की सुविधा है आपको मिल जाएगी और सब कुछ है और खाने वाने की सुविधा भी अगर आपको चाहिए सर तो वो भी हम लोग करवा देते हैं जैसे टिफिन वगैरह लगवा देते हैं

और वर्ग मीटर हाँ भैया वो तो आप आप एक बार आके देख लीजिए मतलब अंदर आके देख लीजिए रूम कि कितना बड़ा है वो तो मैं बता नहीं पाउंगी आप आ प्राइज भैया वही पाँच हजार है दो रूम का लेट्रिन बाथरूम किचन पाँच हजार नहीं नहीं दोनों का दोनों रूम का और किचन बाथरूम का सबका पाँच हजार रुपये और भैया प्लस बिजली का बिल भी रहेगा जितना आप बिजली यूज करेंगे वो भी आपको देना होगा नहीं नहीं पाँच हजार प्लस बिजली का बिल मतलब पाँच हजार रुपये रेंट रहेगा आपके रूम का और प्लस बिजली का बिल आपके देना पड़ेगा जितना आप यूज करेंगे आपके रूम का आपके जो दो रूम रहेंगे किचन रहेंगे और बाथरूम वाथरूम इसका मीटर अलग रहेगा वो जितना रीडिंग सर बिल ना देना पड़े तो आप वही तो तब सात हजार देंगे क्योंकि मैक्सिमम तो आपका दो हजार बिजली का बिल आना ही आना है सात हजार रुपये खाने का भैया जैसा आप अगर आपका फैमली आपकी फैमली आ रही है तो आपकी वाइफ रहेंगी तो वो खाना बना लेंगी जैसे आपकी मम्मी रहेंगी तो वो बना लेंगी अगर नहीं सब लोग जॉब कर रहे हैं तो अगर कोई नहीं बना पा रहा है तो आप जैसा कहेंगे वैसा हम हम वहाँ पर आपकी फिर जो होता है कि टिफिन लगता है वो टिफिन लगाएँगे तो हमारे यहाँ जो है वो बगल की हैं वो खाना वाना अच्छा बनाती है तो हम लोग उनके यहाँ से टिफिन लगाते हैं वो खाना ले के आती हैं हाँ ठीक है भैया फिर आके आप देख लीजिए रूम वूम सब समझ लीजिए क्योंकि सब कुछ है आप अंदर आके एक बार देख लीजिए टिफिन विफिन की सारी व्यवस्था मिल जाएगी आपको ठीक है ठीक है सर